السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی الحمد اللہ یونس نام سے پیشنٹ ہیں تقریباً کئی دن جی یونس نام سے پیشنٹ ہیں اور وہ تقریباً ایک ہفتے سے اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی تھی اور پہلے سے اب ان کی طبیعت میں کافی افاقہ ہے اس لیے ہم جو ہے ہاسپٹل سے چھٹی چاہ رہے ہیں اور ہم انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی کیا بل ہوئی ان کا کیا کچھ کتنے روپے ہوئے کتنا چارج ہوا اور باقی تفصیلات میں جاننا چاہ رہا تھا سب سے پہلے یہ بتا دیں کی ٹوٹل ان کا بل کتنا بنا

اچھا اس کے اندر اس بل دو لاکھ کے اندر ہمارے لیے اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ہے جی میں اب چھٹی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں جی تو ڈسکاؤنٹ کر کے جتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا وہ ڈسکاؤنٹ کر کے مجھے کلیر بل نکال کے دے دیجیے اور اس کے بعد جو دوائیاں ہم نے جو دلا دوائیاں چلی ہے مریض کے لیے وہ دوائیاں گھر میں کتنے دن چلیں گی کون کون سی دوائیاں چلیں گی اور ہمیں مریض مریض کو جو پہنچایا جائے گا ان کے گھر پہ تو آپ کی اپنی گاڑی سے پہنچایا جائے گا ہاسپٹل کے ایمبولینس سے یا ہمیں پرائیوٹ گاڑی کرنی ہوگی

پندرہ دن کے بعد ہمیں آ کے ملنا ہوگا ٹھیک ہے کیا ہاسپٹل اپنی طرف سے ہمیں ایمبولینس سے ہمیں ڈراپ کر دے گا کتنا چارج لگے گا اس کا اچھا ٹھیک ہے تو ساری چیزیں ہمارے کلیر کر کے ہمیں دے دیجیے اور ہمیں ڈسچارج کر ٹھیک ہے شکریہ